नमस्ते मछली चाहिए हमको हाँ छोटी बड़ी रोहेल है और उससे बढ़िया जो मछली है उसका क्या रेट है छोटी बड़ी का दो दोनों का बताईये क्या रेट दे रही हैं अच्छा छोटी का पाँच हजार बड़ी का दस हज़ार अच्छा तो मछलियों का आपके यहां मार्केट बढ़िया रहता है ना मार्केट मार्केट है ना मंडी अच्छा अच्छा तो सही रेट लगा लीजिये हम हमको दोनों चाहिए छोटी बड़ी दोनों चाहिए सही रेट लगा लो तो हम ले लें क्योंकि यहाँ से ले जा करके हमको भी बेचना है अरे चाहिए कम से कम दो तीन कुंटल चाहिए सही रेट लगा लीजिये क्या रेट लगा लेंगे अच्छा पाँच हज़ार से कम नहीं होगा चलिए फिर दो कुंटल बड़ी वाली कर दीजिए और दो कुंटल छोटी वाली बाकी रोज मिलता रहता है कि की हफ्ते में अगर हो जाए तो रोज मि मिल जाएगा रोज मछली मिल जाएगी ना अच्छा चलिए फिर कल कल आते हैं कल भी ले जाना है कल थोड़ी मछली ले जाना है हाँ कल भी थोड़ा ले जाना है और रेट सही लगा दीजिएगा अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं रेट यही रखे रहना और कल हम आएंगे कल ले जाएंगे कल किसी को दूसरे को नहीं देना है अरे आ जाएंगे कल दोपहर तक आ जाएंगे दस ग्यारह बजे तक